नै दिनै मेडिकेलनिफ्राय लाबोबाय गथ'आ देरबाय आवसिया रायबाय बोराय बुरैफोरनो ओंखाम संनानै फाजा फुरा एवनानै जाहो नांबाय लोंहो नांबाय दिनै आवसिया रायनायाव गथ' गथायनो माबानानै आवसिया रायबाय जुमाय उखुन्दै होनानै फाजा फुरा होनानै ना बेदर होनानै दिनै आवसिया रायबाय बोराय बुरैफोरखो लिंना लाबोनानै आवसिया रायबाय माबाबाय लोंहोबाय जाहोबाय नै दिनै गथ' गथायाबो देरलांबाय बोराय बुरै रायनानै माबानानै दिनै आवसिया रायनानै बेदर फिसा जाहोनानै बोराय बुरैफोराबो थांबाय न'खरावबो थाबाय लोंयै जायै बोराय बुरैफोरा थांजोब्बाय आवसिया रायखांनानै दा नै मेडिकेलनिफ्राय लाबोनानै आवसिया रायनायाव बेदर फिसा जाहोनांबाय फजा फुरा संनानै जाहोनांबाय जुमाय उखुन्दै लोंहोनांबाय बोराय बुरैनो बोराय बुरैनो लोंहोना जाहोनानै आमफ्राय मान बावनांबाय सोरनोबा गय फाथै होनानै सोरनोबा फैसा होनानै खुलुमनांबाय माबा नांबाय बेनिफ्राय बोराय बुरैफ्रा आरो आजावनानै गय फाथैखौ आजावो थाखा फैसाखौ आजावनानै लाना थाङो बोराय बुरिखो जों खुलुमनानै हरनांबाय आवसिया रायखांनानै बोराय जोंफोरो गायगुआलि सानैजों खुलुमनानै माबानानै हरनाङो थाङो इनिफ्राय गय फाथैखौ लानानै माबाना थाङो बोराय बुरैफ्रा थाङो माबानानै

नायथि जनानै बेयाव आरो बोराय सासे बुरै सासे लाबोनानै दै सारनांगौ दै सान्थि सारनांगौ न' दुवार लिरनानै ओमफ्राय आरो बे दै सान्थि सारनायखो आरो बेदर फिसा बायनानै जाहो नांगौ लोंहो नांगौ जाहोना लोंहोनानै ओमफ्राय आरो फैसा होनानै खुलुमना हरनांगौ माबानानै थाङो ओमफ्राय बोराय बुरैया थाङो थांनानै ग्रोब उनाव जोंफोर आरो न'फ्राव ओंखाम संना खावनानै जायो इसोरखो नागार हरखांनानै जाबाय